बच्चें आस्तै स्हेई उमर ऐ पेंटिंग सटार्टिंग दा त्रै साल कोला सटार्ट होई जंदे बच्चे बच्चे जिन्नी निक्की उमर होग उन्ना उ'नें जैदा सिक्खना बच्चे अजकल्ल हर कलास च हर सबजैक्ट च मतलब स्टार्टिंग दा गै पेंटिंग जां ड्रराइंग उ'नें गी करांदे ते बच्चे अजकल्ल न जादै फोटो शोटो दिक्खियै गै जादै खुश होंदे ते फोटो शोटो उन्ना गै उ'नें गी चाऽ होंदा निक्के निक्के जि'यां पेड़ पौधे पाई ओड़ने बूह्ट्टे शूट्टे पाई ओड़ने बड्डे बड्डे पांदे अजकल्ल ते बच्चे उन्ने गै खुश होंदे पढ़नै आस्तै बी उं'दे इन्टरस्ट बदधा ते बच्चे आखचै ते बच्चें अस इ'यै एज़ होंदी जे ओह् किश अग्गें बदधे ते ओह् इसलै गै निक्के निक्के डराइंग करियै गै पेंटिंग शेंटिंग आस्तै गै खुश होइयै गै बच्चे स्कूल बी जाना स्टार्ट करदे ते हां असें पेंटिंग औंदी नमें नमें कल्लर थ्होंदे नमें नमें टीचर बी अजकल्ल पूरी कोशश करदे कि बच्चे सारे स्कूल आई जान किश नां किश जरूर सिक्खन ते अजकल्ल पढ़ाई दा बी दौर ऐ ते बच्चे जिन्ना स्कूल जाङन जिन्ना अच्छा अच्छा सिक्खगङ ते उन्ना गै साढ़ै ग्रांऽ आस्तै बी ते साढ़ै देश आस्तै बी ठीक ऐ बच्चे पेंटिंग पाना जि'यां बूह्ट्टे होई गे बूह्ट्टे पांदे बड़े खुश होइयै बड़ा सोह्ने सोह्ने पक्शि पांदे बूह्ट्टे शूह्ट्टे नदियां शदियां घर शर झोंफड़े शोंफड़े पाना बड़े खुश होंदे ते स्कूल च बी कताबां कताबां ते थ्होंदियें गै न अज्ज स्कूल च अपनी बुक्क च दिक्खियै उऐ पाने दी कोशश करदे पूरा पूरी कोशश गै करदे कि पेंटिंग पांदैं सारे बच्चे खुश गै होंदे निक्के होन तिन्न चार दे बाद स्टार्टिंग उमर होंदी फ्ही इ'यां गै बदधे जंदे बड्डी बड्डी कलास च फ्ही प्रैक्टिकल करदे थयूरियां करदे सारे किश पेंटिंग ते अजकल्ल जरूरी गै ऐ इ'यां गै कोई कोई बच्चा सोह्नी सोह्नी पेंटिंग पांदा बड़ा मन खुश होंदा कि साढ़े बच्चे बी इन्ना अग्गें बधा'रदे ग्रांऽ दे बच्चे बी इन्ना सोह्ना सोह्ना पेंटिंग करदे इ'यां पूरा गै छापियै रक्खी ओड़दे जि'यां कि बुक्क ऐ ते सारें गी खुशी होंदी ते अजकल्ल बच्चे बी तेज न ऐसी गल्ल कोई निं ऐ पेंटिंग आस्तै तिन्न चार दा स्टार्ट होई जंदे ते फ्ही तुस उं'दे दिक्खी लैओ अग्गें अग्गें हर कलास च कुश नां कुश टापिक ते होंदा गै मैथ च बी डराइंग होंदी साइंस च बी थ्यूरियां शयूरियां सारा किश तुस नोड़स शोड़स दिक्खो उ'नें बच्चें बड़ियां सजादियां होंदियां बुक्कां शुक्कां बड़े खुश होंदे टीचर बी उ'नें गी दुआ शबाशी दिंदे ऐसी कोई गल्ल निं ऐ ते बच्चे तिन्न चार दे गै स्टार्ट होई जंदे न हां इन्ना गै केह् होर केह् ऐ पेरैंट बी मां बब्ब बी बड़ी कोशश करदे कि हां साढ़ा बच्चा बड़े शैल पा'रदा फुल्ल बड़ी शैल पेंटिंग पा'रदा किन्नी सोह्नी नदी पाई ऐ ते टीचर बी शाबाशी दिंदे ते बच्चे होर खुश होइयै स्कूल जंदे ते पेरैंटस बी इ'यै होंदा कि हां दिक्खो साढ़ा बच्चा स्कूल जा'रदा खुश होइयै जा'रदा रोआ दा निं ऐ ते अजकल्ल सारे बच्चे टीचर ऐसा कोई निं ऐ जे डांटदा ते घर बठालदा ते बच्चे पेंटिंग शेंटिंग दिक्खियै इ'यां बी मस्त होंदे हां तिन्न चार साल दा स्टार्ट गै ते एह्दी कोई इ'यां मैक्सिमम इन्ने साल दा गै जाह्ग जाे एह् उमर कोई परमानैंट उमर निं आक्खी सकने अस ओह् स्टार्टिंग शा कोई बी उमर होंदी बच्चे जित्थुआं स्टार्ट करी ओड़न उऐ रॉइट एज़ ऐ